हाबानि हाबाया कय टारिकसोआव जागोन आमफ्राय फट' खेबनायाथ' खेबनो साबेसे नांगोन आङो सानैसोखौ' लांनो हागोन दामफ्रा बिदिनो पन्द्र हाजारसो नांगोन बादि आरो एसे थांगोन हो सासेल' नङा गासै सानैजों

साननै बाथ' एसे बारा नांगोन बायदि आमफ्राय हाबायाथ' बिसिबाङाव होन्दोंमोनलाय फैगौ डिसेम्बरनि बिस टारिग माबायासो जायगाया माहाय कक्राझार नाराबारि सोलाबनाया सोलाबो कयटासोआव थांनांगौ जिखुनु

औ औ

होनबालाय फिक्सा जाखाबायना

औ बिदिनो जाथोंसै औ दे औ जों टिम मोनसे ज थांसै